हैलो राम हाडवेयर मां देवीदास तुल्सयानी कैरीन लाइन निरंकारी भवन जे अॻिता ॻाल्हाए रहियो आहियां मूं तव्हां खां डोरमैट वती हुई मूंखे ॾाढो ॾुख थो थिए तव्हांखे ॿुधाईंदे त जेका तव्हां डोरमैट मूंखे ॾिनी आहे ॾाढी बेहदि ख़राब निकिती आहे जंहिंजो कलर हिकु हफ़्ते जे अंदरि कलर बेकार थी वियो आहे हुननि जा धागा अलॻि अलॻि थी करे डोरमैट सॼी उखड़ जी वई आहे ऐं मूंखे ॾाढो ॾुख थो थिए त जेके मां पेसा ख़र्चु कयां उन जो मूंखे सामान तव्हां सही न ॾिनो आहे मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थी ई डोरमैट लॻे ईअं थी जहिड़ो मूंखे कंहिं तव्हांखे वापसि कई आहे उहा मूंखे तव्हां सप्लाई कई आहे